دہلی میں تعلیمی نظام کے مختلف شاخوں کے درمیان نظام تعلیم کی مختلف مسائل پر کافی تون اور ہم آہنگی کا سامنا ہوتا ہے ان مسائل میں شہروں کی زیادہ تر خواتین کے تعلیمی حقوق معیاری تعلیمی اداروں کی کمی اور تعلیمی فاصلے کم کرنے کی ضرورت شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں عموماً عدم یکسانیت اور تعلیمی مواد کی مناسب فراہمی کی کمی بھی شامل ہوتی ہے تاہم حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے تعلیمی نظام میں بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے